जैसे हम पशु जियाए हैं तो उन्हें देखना पड़ता है खिलाना पड़ता है खाते हैं दाना चलाते खिलाते हैं खाते पीते हैं तभी दूध देते हैं न जो खाएँगे नहीं तो दूध कहाँ से देंगे देखते हैं खाते पीते हैं तो नहीं खाते पीते हैं तो उसका इलाज कराते हैं सम्पर्क करते हैं डाक्टर को तो डाक्टर आते हैं देखते हैं जो कहते हैं ऊ करते हैं दवा देते हैं तो उसे खिलाते हैं सुई ऊई लगा लेते हैं अपने से लगा के जाते हैं बोलते हैं कि ऐसे ऐसे दवा खिलाना तो उसे ढरका से ऊ पिलाते हैं नहीं खाती कोई तो देखते हैं तब एक दो दिन भाई देखते हैं नहीं खाती हैं फिर डाक्टर को बुलाकर दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं कि दवाई पिलाओ ढरका से पिलाओ तो खाएगी खाए पिएगी तब देखते हैं तब खाती पीती हैं तब खिलाते पिलाते रहते हैं भैंस को देखते हैं अधिक बीमार न हो जाए उन्हें हरी हरी घास चाहिए दाना चाहिए गर्मी में बहुत दिक्कत होती है देखना चाहिए गो भैंस को गाय को गाय ज़्यादा घाम न लगे छाहें बाँधते हैं देखते हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो खाने पीने में देखते रहते हैं पशु को देखना चाहिए अब हम जियाए हैं तो हम ही देखेंगे और कोई देखेगा देखते रहते हैं बच्चा भी है उसे भी छाहें बाँध देते हैं नहीं उसे भी घाम लगे गाय को भी घाम लगी तो दिक्कत है तो ऐसे ही देखते रहते हैं अब जियाए हैं तो अपने भरोसे ही जियाए हैं तो उसे देखना पड़ेगा जो खाए उसे खिलाएँ हरा घास बोए हैं बरसीम बोए हैं बरसीन खिलाएँगे ले आएँगे काटेंगे बालेंगे खिलाएँगे चूनी ले आए हैं चोकर लाए हैं पशुहार लाए हैं पालिस लाए हैं सब लाते हैं सब मिलाकर रखके एक बोरा में भरके रख देते हैं आपन सुबह आपन साम को सुबह तसला में भरभर आपन सुबह को चलाते हैं खिलाते हैं तब दूध लगाते हैं दूध लगाते हैं तब यही सब दूध आपन जाता है डेरी पे तो खाएँगे तभी दूध देंगे नहीं खाएँगे तो कैसे देंगे जब उनको तकलीफ रहेगा अंदर से जो तकलीफ रहेगा तो खाएँगे भी नहीं लागेंगे भी नहीं तब तब कैसे दूध लगेगा बहुत दिक्कत हो जाता है उनको देखना पड़ता है भैंस गाय सबको जब जियाए हैं तो हमारी